हमारी हस्त शिल्प कलाएँ जैसे कि हमारी हमलोग मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते हैं माता रानी की नवरात्रि में आ गई है तो माता रानी की एक से एक सुन्दर मूर्तियाँ बनाई जाएँगी उनको बैठाने के लिए उनकी सवारी शेर भी मिट्टी से हाथ से बनाया जाता है और उसके बाद उनके हाथ में एक से एक अंग में उनका है त्रिशूल है तलवार है जो भी उनका एक एक है फूल है सब उनके हाथ में धरा कर खूब सुन्दर प्यारी प्यारी मूर्तियाँ मिट्टी से हाथ से बनाई जाती हैं भगवान भोलेनाथ की मूर्तियाँ हाथ से बनाई जाती हैं उनका शिवलिंग हाथ से मिट्टी से बनाया जाता है बनाया जाता है उसके बाद बच्चों के लिए खेलने के लिए हाथी घोड़े खरगोश सुन्दर सुन्दर खिलौने हाथ से बनाए जाते हैं मिट्टी से उसके बाद गगरियाँ सुराही खूब सुन्दर बनाई जाती है गगरियाँ बनाई जाती हैं फूल पैड बनाया जाता है फूल पैड बनाया जाता है खिलौने बनाए जाते हैं गिलास बनाया जाता है फूल से मिट्टी से कप बनाया जाता है सुन्दर सुन्दर खिलौने बनाए जाते हैं भगवान की मूर्तियाँ माता रानी की मूर्तियाँ सबकुछ मिट्टी से हाथ से बनाया जाता है हमारी सँस्कृति हमारी सँस्कृति कपड़ों में आजकल जैसे लोग साड़ी पहनना औरतों को साड़ी पहनना चाहिए लड़कियों को सूट पहनना चाहिए आदमियों को कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए बूढ़ों को कुर्ता धोती बूढ़ लोगों को पहनना चाहिए लेकिन आजकल ऐसा नहीं है औरतें साड़ी नहीं पहन रही हैं वह सूट पहन रही हैं आजकल की लड़की सूट सलवार छोड़कर लड़कियाँ जीन्स टॉप पहन रही हैं आजकल के जो आदमी हैं वह लोग पैन्ट शर्ट पहन रहे हैं जो बूढ़े हैं वह कुर्ता धोती नहीं पहनकर कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं आजकल कोई भी हमारी सँस्कृति का पालन नहीं कर रहा है जिसे जो पहनना चाहिए अब वह वैसा नहीं पहनता है पहले लोग अपनी सँस्कृति के हिसाब से कपड़ा पहन रहे थे लेकिन आज ऐसा नहीं है आज लोग फ़ैशन के हिसाब से कपड़ा पहन रहे हैं औरतें हैं तो नाइटी पहन ले रही हैं लड़कियाँ छोटे से छोटे कपड़े उनको बड़े से बड़ा कपड़ा पहनना चाहिए जिससे शरीर उनके ढके रहें लेकिन ऐसा नहीं आजकल लड़कियाँ जितना छोटा से छोटा कपड़ा हो वही पहनते हैं जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं दोनों फटे वटे कपड़े जीन्स सब पहन रहे हैं आदमी लोग जो हैं वह भी फटे जीन्स पहन रहे हैं लड़कियाँ पहन रही हैं छोटे से छोटे कपड़े पहन रही हैं आदमी लोग भी अपना कल्चर भूल गए अपनी सँस्कृति भूल गए हैं यही नहीं देख रहे कि हमें क्या पहनना चाहिए औरतें नहीं ध्यान दे रही कि हम क्या पहनें हमें क्या पहनना चाहिए ऐसा नहीं है बस लोग फ़ैशन में कुछ भी कोई सूट पहने कोई टॉप पहन ले कोई जीन्स पहन ले ऐसा पहन रही हैं यह नहीं कि हम अपने हिसाब से अपने कल्चर के अपनी सँस्कृति के हिसाब से पहनें तो ऐसा नहीं है